सामान्य किताबों की तुलना में मुझे ई बुक्स बहोत अच्छी लगती हैं ये बुक्स सभी भाषाओं में मिल जाती हैं और सभी उम्र के छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध भी हैं इसमें कागज़ का उपयोग नहीं होता जिसकि जिससे हमारे पेड़ों का काटा जाना कम होता जा रहा है जिसकी वज़ह से इसकी कीमत बहुत कम हो जाती है ई बुक्स मोबाइल में होने की वज़ह से आसानी से इसे कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है और कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं ई बुक्स का चलन काफ़ी देशों में भी बढ़ता चला जा रहा है पहले मुझे अपनी पसंद की किताबों को खोजने में बहुत ज्यादा ही परेशानी होती थी लेकिन जबसे मैंने ई बुक्स पढ़ना चालू किया है तबसे मुझे अपनी पसंद की किताबें ई बुक्स के द्वारा बड़ी असानी से मिल जाती हैं ई बुक्स पढ़ते हुए मैंने काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया है